न मुंहिंजे लिखण जो को बि वक़्तु मुकर्र ना इहो मां अॻ में ई ॿुधाए चुको आहियां त जेॾी महिल मूंखे ख़्याल ईंदो आहे दिमाग़ में वीचारु ईंदो आहे ऐं अंदर में छिक थींदी आहे त मां कुझु लिखा ऐं उन वक़्तु मां लिखंदो आहियां ऐं ज़रूरी न आहे त मुंहिंजो को नेम हुजे या मूं नेम ठाहे रखियो आहे किन माण्हुनि खे आदत हूंदी आहे त भई सुबुह जो मां कंहिं बि हालति में लिखा पर न मां सुबुह जो बि लिखंदो आहियां शाम जो बि लिखी सघां थो मंझंदि जो बि लिखी सघां थो ऐं मुंहिंजो को बि वक़्तु मुकर्र न आहे ऐं न मूं को अहिड़ो वक़्तु मुकरर करे छॾ छॾियो आहे